ऑनलाइन स्कूली शिक्षा और कोचिंग बच्चों को बहुत ही तेज़ी से प्रभावित कर दिया है जैसे कि मैं बात करूँ अभी लॉकडाउन जो कोविड का समय चला था वो एक ऐसा समय था ऐसा दौर था पूरे विश्व के लिए कि उसके अंदर लोगों का बाहर जाना भी बंद हो गया था इस इसको देखते हुए हम बात करें तो यह शिक्षा का जो स्तर था वह बहुत ही कम हो गया था और शिक्षा का जो लेवल था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे बिगड़ रहे थे जो बच्चों का भविष्य एक शिक्षा से बनता है वो शिक्षा ले नहीं पा रहे थे पूरी इस वजह से तो इसको देखते हुए सरकार ने अपने अपने देश की सरकारों ने ऑनलाइन क्लास का वो चलाया जिससे की ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन शिक्षा ऑनलाइन सब कुछ और आज ऑनलाइन का क्रेज इतना हो गया कि पूछो मत ऑनलाइन से देखो समय बचता है टाइम बचता है सब कुछ बचता है जितना समय तुम जाने आने में वेस्ट करोगे उतना समय और ज़्यादा पढ़ पाओगे और ऑनलाइन का जो समय है उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती जो पीछे की क्लास है वह वापस दोबारा रिपीट करके पढ़ सकते हैं अपन देख सकते हैं ऐसा नहीं हैं एक बार पढ़ लिए दूसरी बार नहीं पढ़ेंगे यह बहुत ही एक मेरी नज़र से देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है बहुत ही एक यह प्लेटफार्म बहुत ही अच्छा है